असांजे उल्हासनगर में विभिन प्रकारनि जा मंदर टिकाणा गुरुद्वारा आहिनि जीअं त असांजो असांजा वधीक सिंधी माण्हू वधीक चालीह ते मञींदा आहिनि असांजे चालीह चालीहो मंदर ते वञणु पसंदि कंदा आहिनि असांजो हाणे चालीहो मेलो शुरू थियो आहे जंहिंमें माण्हू चालीहो रखंदा आहिनि चालीह ॾींहनि जो उपवास रखंदा आहिनि जंहिंमें हिकु टाइम रोटी खाईंदा आहिनि बसर थूम न खाईंदा आहिनि बसर थूम न खाईंदा आहिनि ऐं साबुणु न लॻाईंदा आहिनि हंध ते न सुम्हंदा आहिनि पोइ माण्हू मंदर में भॼन ॿुधणु वेंदा आहिनि चालीह जा चालीह ॾींहं ई चालीह में ऐं चालीह जे आख़िरी ॾींहं ते मटिकी खणी वेंदी आहे मटिकी मटिकी खणी करे उहो आख़िरी उपवास छॾींदा आहिनि हुन खां पोइ असांखे दोणो मिलियो वेंदो आहे ऐं इहे असांजे चालीह साहिब जो मेलो माण्हू सुठे नमूने ऐं पंहिंजी ईष्ट देव खे यादगिरीअ में मल्हाईंदा आहिनि इहो इहो जेको असांजो चालीहो आहे ॾाढो सुठो ऐं सुठो ऐं सुहिणो हूंदो आहे